हीअं त घणियूं ईं कम्यूनिटीज़ जी ॻाल्हि कयूं वञे त घणईं कम्यूनिटीज़ अलॻि अलॻि धर्म जे खेत्र में विरिहायल आहिनि पर महाराष्ट्र राॼ जी अगरि मां तव्हां खे ॻाल्हि ॿुधायां त महाराष्ट्र राॼ में बि अलॻि अलॻि खेत्र में घणो ईं कम्यूनिटीज़ अची वञनि थियूं जहिड़ो के सिंधी पंजाब राजस्थान बिहार एटसेक्ट्रा मतिलब घणईं वग़ैरह वग़ैरह अची वञनि था पर हिन महाराष्ट्र राॼ जी इहा हिक ख़ासि हिक इहा ॻाल्हि आहे त हिते भाइचारे वारो भाइपी वारो हिक ॿिए सां साथु सहिकार वारो रुख़ हलंदा आहिनि चाहे उहे ॾिण वार हुजनि चाहे हर हिक कम्युनिटी जा हुजनि हर हिक धर्म जा हुजनि हिते पाण गॾुजी करे गॾु ॾिण वार मल्हाईंदा आहिनि हिन जो हिकु मिसालु आहे तव्हां ॿुधो ई हूंदो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जंहिं में हर कमेटी जा ॾिखारिया विया आहिनि ऐं हर ॾिण वार हू गॾु मल्हाईंदा आहिनि इहो हिकु संदेशु आहे सॼे इंडिया जे लाइ सॼे कम्यूनिटीज़ जे लाइ त का कमेटी अॻु पुठि न हूंदी आहे हिक ॿिए सां हू भाइचारे थी करे हलणो पवंदो आहे